اتر پردیش کا خبر رساں میڈیا ماحول اور قدرتی آفات کی رپوٹنگ میں اہم کردار ادا کرتا ہے مقامی میڈیا اکثر تیز رفتار رپوٹنگ کے ذریعے قدرتی آفات جیسے سیلاب زلزلے اور شدید موسم کی صورت حال کے معلومات فراہم کرتا ہے اس کے علاوہ میڈیا ماحولیاتی مسائل جیسے آلودگی جنگلات کی کٹائی اور پانی کی کمی کو اجاگر کرتا ہے خبر رساں ادارے مقامی حکام کے ساتھ مل کر حالات کی شدت اور ضروری اقدامات پر روشنی ڈالتے ہیں تاکہ عوام کو ہر وقت آگاہی اور مدد فراہم کی جا سکے